اگر بات کری جائے اکیلے گھومنے کی یا پھر گروپ میں گھومنے کی تو اکیلے گھومنے سے زیادہ اچھا ہے کہ انسان گروپ میں گھومے اور مجھے بھی گروپ میں گھومنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اس کی وجہ ہے ہندو دوست ہوتے ہیں گپ شپ ہوتی ہے بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہیں جیسے چاہیں خوشی سے بات چیت کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو زیادہ بہتر رہتا ہے لیکن اکیلے گھومنے میں کس سے باتیں کریں گے آپ موبائل چلائیں گے راستے میں گھومنے نکلے ہیں موبائل چلانے نکلے ہیں اف کورس آپ گھومنے ہی نکلے ہیں تو گھومنے کا مطلب موج مستی دوست فرینڈ بیوی یا ہم سفر کوئی اچھی لانگ ڈرائیو ہو تو ہم نے بہت گروپ کا سفر کیا ہے ہم لوگ گروپ میں عید میں گھومنے جاتے تھے تو دس دس کلو میٹر پیدل چل کے گھومتے تھے اور لوگوں کے یہاں جاتے تھے سیوئیاں پیتے تھے عید مناتے تھے خوشیاں مناتے تھے لوگ ہم کو عیدی دیتے تھے ہم ان کو عیدی دیتے تھے ہم لوگ گھومنے جاتے تھے رات کو دس بجے گھر آتے تھے پھر ابا اماں سے مار کھاتے تھے تو یہ سب دن دوبارہ نہیں آ سکتے ہم لوگوں کی زندگی میں کیونکہ دوستی دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جو کوئی بناتا نہیں ہے وہ قدرتی طور پر بن جاتا ہے وہ کوئی خالہ ماموں جیسا رشتہ نہیں ہے کہ یہ میری اماں کی بہن تو میرے ماموں یہ میری اماں کے بھائی تو یہ میرے ماموں یہ میرے اماں کی بہن تو خالہ یہ میرے ابا کی بہن تو پھوپھی وہ اس میں کوئی کسی کا بھائی بہن نہیں ہوتا بس ایک دوست ہوتا ہے اور کبھی کبھار انسان دوستوں سے ایسی باتیں بھی شیئر کرتا ہے جو انسان اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کر سکتا ہے تو لہٰذا اس دنیا میں دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور دوستوں کو ٹائم دینا اور ان سے بات چیت کرنا اور ان کو اپنا وقت دینا یہ سب بھی نہایت ضروری قسم کی چیزیں ہیں اور جاننا چاہیے کہ میں سولو اکیلے ہائیکنگ کو میں ترجیح نہیں دیتا ہوں کیا کروں گا میں اکیلے بائکنگ کر کے اکیلے کہاں ٹہلوں گا کہاں جاؤں گا کہاں نہیں رہوں گا مجھے اکیلے میں بالکل مزہ نہیں آتا ہے میں دوستوں کے ساتھ ہی رہتا گھومتا پھرتا ہوں